بسم اللہ رحمن الرحیم ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا بولا جائے تو جیسے موبائل ہو گیا اس سے بیڈیو کالنگ کرنا ہو پھوٹو بھیجنا ہو آدمی سعودی عرب میں ہے اور بہار سے ویڈیو کالنگ ہر ایک چیز یہ ٹیکنالوجی نہیں تو کیا ہے ٹیکنالوجی جو ہے ہم لوگ موبائل سے چیٹ کرنا جیسے پنکھا چلانا ٹیکنالوجی فریج چلانا ٹیکنالوجی واسنگ مسین مکسی پھریج ٹیکنالوجی جیسے بائک ٹرین گاڑی ٹیکنالوجی کا تعریف کیا جائے تو بہت کم ٹیکنالوجی انسان کو سویدھا کے لیے آرام کے لیے کیا گیا ہے یہ ٹیکنالوجی دو سو سال پہلے اتنا نہیں تھا لیکن اب زیادہ ہے انسان جس سے کہ آرام کر سکے ٹیکنالوجی اتنا ہو گیا ہے کہ انسان کو سویدھا کے لیے آرام کے لیے کہ وہ جو ہے ہر ایک چیز سویدھا اور آرام ٹیکنالوجی کا تعریف کیا جائے تو بہت کم ہے انسان کو ہر سکھ سویدھا آرام موجود جیسے بائک ہو ٹرین ہو کسی بھی چیز کا جو ہے دقت نہ ہو انسان کو تکلیف نہ ہو دقت نہ ہو اسی کے سویدھا کے لیے سب چیز کیا گیا ہے ٹیکنالوجی بہت ہی بڑھیا ہے ٹیکنالوجی